जि'यां कि थुआनू पता ऐ अजकल इंटरनेट साढ़े आस्तै बोह्त जरूरी ऐ जो बी कम्म करना पौंदा ओह् सानूं ओ ओह् नैट्ट दे बगैर अजकल्ल होंदा निं है हर इक्क कम्म करने वास्ते सानूं नैट्ट दी जरूरत पौंदी ऐ जि'यां कि दिक्खो पढ़ाई करनी जां गाने सुनने जां कोई गेम खेलनी होग जां कोई ऐप्लीकेशन यूज करनी होऐ हर इक्क कम्म वास्तै असेंगी इंटरनैट्ट जरूरी होई गेदा अजकल तां गै जेह्ड़ी साढ़ी कनेक्टिविटी ऐ ओह् बल्लें बल्लें बधी जा'रदी जेह्दे कन्नै कि हर इक जगह इंटरनैट्ट पुज्जी जाए ते विद वैरी स्पी बाय हाई स्पीड कन्नै पुज्जी जाए इंटरनैट्ट ते में जैदातर वाई फाई यूज करना होन्नां की जे जेह्दी कि कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी ऐ ओह्दी स्पीड बी बड़ी अच्छी होंदी ऐ ते जैदातर पढ़ने च अजकल हर इक घर अजकल्ल वाई फाई लग्गे दा ऐ क्योंकि जेह्दे कन्नै कि ओह्दा रीचार्ज बी सस्ता ऐ ते घर दे मैक्सीमम सारे बंदे वाई फाई कन्नै अपना नैट्ट चलाई सकदे न जेह्दे कन्नै कि उं'दा खर्चा बी बचदा ऐ ते जि'यां बक्खरे बक्खरे फोन दे रीचार्ज करने पौंदे ते ओह्दे कन्नै हर इक डिवाईस दा बक्खरा रीचार्ज होना ते वाई फाई कन्नै केह् ऐ कि हर इक बंदा इंटरनैट्ट चलाई सकदा इक सेम प्लैन पर जेह्दे कन्नै कि उं'दा रीचार्ज दा खर्चा बी बचदा ते में इक दिन च तिन्न जां चार जी बी डेटा यूज करी लैन्ना होन्नां कि जे पढ़ने च बी यूज होंदा जेल्लै यूट्यूब दिक्खना होऐ ते ओह्दे बिच्च बी डाटा बड़ा यूज होई जंदा ते फिर कदें माइंड फ्रैश करने वास्तै गाने बी सुनने पौंदे न ते जेह्दे कन्नै उद्धर बी डाटा यूज होंदा बाकी एक्सपीरियंस बड़ा शैल रेहा ऐ वाई फाई च मैक्सीमम टाईम कोई प्राब्लम निं औंदी ऐ जिन्ना असें जिन्ना चिर बी इंटरनैट्ट यूज करने हो मतलब जिन्ना चिर साढ़े कोल रीचार्ज होऐ ते उन्ने तक ते कोई प्राब्लम निं औंदी ऐ सानूं बाकी मोबाईल डाटा कोला वाई फाई जैदा बेस्ट ऐ इक ते रीचार्ज घट्ट ऐ होर उप्परा अनलिमटिड असेंगी डाटा थ्होंदा एह्दे बिच्च जेह्दे कन्नै कि अस जिन्ना मरजी यूज करी सकने आं जिन्ने मरजी लोक वाई फाई कन्नै जुड़ी सकदे ते इस्सी यूज करी सकदे न